जेनाकि हमसभ खेलमे क्रिकेटके बहुत पसन्द करै छी जेनाकि इहो बीचमे जेनाकि आई पी एल चलै छै हमर टीम गुजरात छियै तऽ ओ गुजरात जे छै काल्हि खुना मुम्बई ओकरा हरेलखिन लखनऊके तऽ काल्हि खुना गुजरात से होयत तकर बाद परसु कि तरसु खुना होयत चेन्नई सुपर किंग्स जे दुनिआमे सभ हुनका चिन्है छै महेन्द्र सिंह धोनीके नामसँ तऽ वएहमे हमसभ बुझै छियै एक बीचमे आचार संहिता लागू छलनि तऽ वएहमे आचार संहिता लागू कऽ जे छै ने पालन करैके लेल सङ्केत लोक दै छै निर्देश दै छै वएह ओकर पालन करियौ संहिताके आचारके पालन करियौ आर नियमके उल्लंघन नहि करियौ इएह कहब हमर टीम गुजरात जीतै क्रिकेट हमहुँ खेलाइ छी हार्दिक पांड्या पसन्द करै छी हम हुनकर फैन्स छियनि आओर महेन्द्र सिंह धोनिके तऽ छैबे करियै लेकिन हमर टीम गुजरात जीतै इएह हम कहब लेकिन आचार संहिताके तहत जीतै इएह क्रिकेट